ہندوستانی معاشرے میں مذہب کا بہت اہم رول ہوتا ہے کیوںکہ یہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ کہلاتا ہے جہاں پر ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں اور اس میں تمام تر مذہب کے لوگ رہتے ہیں مجھے جو چیز دوسرے مذہب کے بارے میں پسند ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر آپس میں بھائی چارگی اور پیار و محبت کے ساتھ ایک ساتھ لوگ رہتے ہیں جس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی یہاں پر لوگ چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان یا سکھ یا عیسائی یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو لوگ آپس میں خوب بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں اور تنوع میں اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے ایک شہری کے طور پر لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں کرنی چاہیے جس سے آپس کے اختلاف ختم ہو سکے اور آپس میں پیار محبت کو بڑھاوا دیا جائے جا سکے یہ سب ہمارے معاشرے کے بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے